जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे होंदे न ओह् बांटे खेलदे जेह्ड़े गोले गोले होंदे निक्के निक्के होर मैच बी खेलदे न चिड़ी छिक्का खेलदे न होर जेह्ड़ी विश अमृत होंदी ओह् बी खेलदे न दुग्गन गी पकड़ना होर छुप्पन छपाई बी खेलदे छोटे छोटे बच्चे होर एह् जेह्ड़े जेल्लै दो तिन्न बच्चे कट्ठे होंदे होर स संतोलिया बी खेलदे ओह्दे बिच्च केह् होंदा कि जेह्ड़ा संतोलिया होंदा ओह्दे बिच्च बच्चे होंदे मतलब कि उं'दी दो टीमां बनी दियां होंदियां अलग अलग टीम दे होंदे होर ओह् ओह्दे बिच्च संतोलियां होंदियां ओह् ऐसे ठिप्पी टाइप चढ़ाई दियां होंदियां उनें इक संतोलिया बनाए दा होंदा गोला देआ ओह्दे कन्नै उनें घिराना होंदा घिराइयै फ्ही दौड़ना होंदा फ्ही जेह्के दुए टीम दे होंदे ओह् मतलब कि उनेंई पकड़दे होर उं'दी जेह्ड़ी ओह् संतोलियां बनाए दा होंदा ओह्दी उ'नें गी टच करना होंदा अगर टच करी गेआ ओह् आउट होई जंदे फ्ही दूआ खिलाड़ी औंदा फ्ही ओह् इ'यां खेलदा बच्चें दी एह् एह् अलग अलग खेल होंदी होर बी बड़े सारे खेल होंदे